آج کے زمانے میں بچے ویڈیو گیمس کھیلنے کے چکر میں گھر میں ہی گھسے رہتے ہیں ہر دم گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھی کام بولیے تو وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں ویڈیو گیمس کھیل کھیلنے کے چکر میں ہر دم گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں ہر دم اس سے ہوتا کیا ہے بہت سارے نقصان ہیں جو ویڈیو گیمس کھیلنے کے کھیلنے میں بہت سارے نقصان ہیں جیسے کہ آنکھ پہ اثر پڑ جاتا ہے آنکھ کی روشنی کم ہو جاتی ہے پھر انھیں دماغ پہ اثر پڑتا ہے دماغ صحیح سے کام نہیں کرنے لگتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے جسم میں بھی اثر پڑتا ہے صحیح سے نہیں چلتے ہیں تو اس میں اثر پڑ جاتا ہے پیر ہاتھ صحیح نہیں چلتا ہے تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس سے جو ہے بہت سارے نقصان ہیں ویڈیو گیمس کھیلنے کے کھیلنے سے آپ کچھ سال پہلے ہی دیکھ لیجیے پندرہ سے بیس سال پہلے اس سے پہلے ویڈیو گیمس نہیں تھے تو کتنے بچے جا کر کے آرام سے باہر جا کر کے کھیلتے تھے کودتے تھے آرام سے مائنڈ فریس کرتے تھے اس سے ہوتا تھا کیا کہ آگے وہاں پہ جا کر کے پورا شریر صحیح سے رہتا تھا تندرست رہتا تھا اس سے بہت سارے لابھدایک چیز ہے جو باہر جا کر کے ویڈیو گیمس چھوڑ کر کے جیسے باہر جا کر کے کرکٹ کھیلے کبڈی کھیلے اور پھٹ بال کھیلے اور بہت ساری چیزیں ہاکی ووکی بھی ہے بہت سارے چیز ہیں ایسے جو کھیلتے ہیں بچے باہر جا کر کے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس سے بہت بڑھیاں رہتا ہے دماغ بھی ایک دم بہت اچھا کام کرتا ہے آنکھیں بھی بہت تیز رہتی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کر پاتے ہیں دماغ سے مائنڈ بھی اتنا صاف ہو جاتا ہے ایک دم کلین مائنڈ سے بہت زیادہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مائنڈ کو پھر بھی وہ بہت اچھا رہتا ہے مائنڈ اس سے اس میں بہت جیادہ ویڈیو گیمس بہت زیادہ غلط چیز ہے بہت زیادہ غلط چیز ہے بہت زیادہ اس سے بہت سارے نقصان ہیں بہت سارے فائدے ہیں فائدے کچھ بھی نہیں ہیں ویڈیو گیمس کھیلنے کھیلنے سے ہم تو کہتے ہیں کہ ویڈیو گیمس بند کیا کر دی جائے اور آرام سے باہر جا کر کے پہلے جیسے بچے کھیلتے تھے باہر جا کر کے کبڈی کھیلتے تھے اور بھی بہت ساری چیزیں جو کھیلتے تھے اپنے دوست کے ساتھ گھومتے تھے اور بہت ساری ایسی ایسی باتیں ہیں جو بچے کیا کرتے تھے اس سے بہت بڑھیاں رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے کہ بچے باہر جا کر کے کھیلتے ہیں مائنڈ فریس ہوتا ہے کوئی بھی بات بولیے تو ترنت کرتا ہے لیکن ویڈیو گیمس کھیلنے کے چکر میں اگر کوئی پب جی کھیل رہا ہے کوئی فری فائر کھیل رہا ہے اور ویڈیوز گیمس کھیل رہا ہے تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کام کچھ بول دیجیے کہ یہ کر لے وہ کر لے تو وہ نہیں کر پاتا ہے کہتے ہیں ابھی مجھے ٹائم نہیں ہے ابھی مجھے ٹائم نہیں ہے میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اس سے جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے کہتا ہے میں میرا شریر صحیح سے نہیں چل رہا ہے کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے بہت سارے نقصان ہیں آپ ہم بھی ہم یہی صلاح دیتے ہیں کہ ویڈیو گیمس بند کر دی جائے ویڈیوز گیمس نہیں کھیلنی چائے اور سب سب جا کر کے آرام سے باہر میں دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں اور جا کر کے بہت اچھا سے کھیلے کودے اس سے بہت بڑھیا رہتا ہے اگر باہر جا کر کے کھیلے کودے تو بہت بڑھیا رہتا ہے اس سے بہت اچھا رہتا ہے ویڈیو گیمس کھیلنے سے نہیں نہیں سواری باہر جا کے کھیلنے سے ویڈیو گیمس بہت سارا بہت زیادہ غلط چیز ہے ویڈیوز گیمس بند کر کر دینی چاہیے ہم یہی صلاح دیتے ہیں